کسانوں کی خودکشی کے تین بیسک وجوہات ہیں بنیادی وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کسانوں کی جن چیزوں سے پیداوار میں ان کو لاگت ملنی چاہیے وہ صحیح لاگت جو انہوں نے لگائی ہے اپنے زرعی چیزوں پر ان کے صحیح دام نہیں مل پا رہے ہیں ایک بنیادی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو جو سہولیات حکومت کی طرف سے بجلی کی اور کھانے پی کھاد کی جو سہولیات حکومت کی طرف سے سستے داموں پر ملنی چاہیے وہ نہیں میسر ہے یہ دوسری ایک اہم وجہ ہے تیسری اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے بجلی کی جو سہولت ہے وہ گاؤں گاؤں تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت سی دشواریاں پیش آ رہی ہیں یہ اور اس کے علاوہ اور دیگر وجوہات کی بنیادوں پر کسان خودکشی کر رہے ہیں اور کسانی کو چھوڑ کر کے ان کے بچے جو ہے وہ شہروں کی طرف منتقلی کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر بجلی سستی کریں کھاد سستی کریں اور بجلی اور پانی کی فراہمی گاؤں گاؤں تک اور کسانوں کی کھیتوں تک بآسانی مہیا کریں بہت شکریہ